हाँ बोलिए नमस्ते मैम हाँ बोलिए क्या चाहिए

हाँ हाँ अरे आपका पियासी मछरी है दो सौ रुपया किलो है और मंगुर मछरी है या तीन सौ रुपया किलो है मुर्गा है पाँच सौ रुपये किलो है बकरा है छः रुपये किलो है जो अरे तो लेंगी तो कुछ डिस्काउंट हो जाएगा ना नहीं नहीं नहीं खराब नहीं है मैम नहीं नहीं सड़ा नहीं है अच्छा मिलेगा आपको

हाँ हाँ जी मैम नहीं तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी मछली बिकती हैं बहुत बेराइटी के मिलती हैं जो भी मछली चाहिए आपको सो मिल जाएगा सारा कोई दिक्कत नहीं है आपको बकरा ओकरा भी चहिए तो बकरा ओकरा भी मिल जाएगा हाँ छः सौ रुपया बकरा है चलिए जाने दीजिए तब मछली ही ले लीजिए ना मंगुर मछली ले लीजिए प्यासी मछली ले लीजिए

हाँ हाँ एक कांटे वाली मिल जाएगी आपको हाँ हाँ पचास किलो मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है अरे पचास किलो का आपका हो जाएगा तब भी दस हज़ार रुपया हो जाएगा नहीं चहोपा देंगे आप आइएगा देख भी लेंगी अच्छे से कैसा मछली है कैसा नहीं है तो आप ले पैसा भी डिमांड हो जाएगी पैसा की भी नहीं नहीं कभी भी मिल सकता है कोई दिक्कत नहीं है सुबह भी मिल सकता है शाम में भी मिल सकता है नहीं नहीं नहीं मंडी है यह जब मर्ज़ी तब ले सकती हैं कोई दिक्कत नहीं है आपको नहीं तो पहला मेरे यहाँ ना पोखरा खाना है उसी में हम लोग मछली पालन किए हैं ठीक है ठीक है नमस्ते मैम